हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिए हाँ हमारे यहाँ दुकान है हर चीज़ की बुक मिलती हैं किताबें मिलती हैं

सब सब मिल जाएगा

देखिए हमारे यहाँ बुक है एक बुक है पाँच सौ के मैथ की बुक है और हिंदी की बुक है एक वह भी चार सौ की है आपको किस चीज़ का बुक चाहिए और टिफिन है आपका सौ रुपया का टिफिन है और एक बाटल है पचास रुपया का मिलेगा और एक हाँ ड्रॉइंग बॉक्स है और बॉक्स आपको वह भी पचास रुपये का मिलेगा हम भी तो खरीद के लेकर आ रहे हैं ना भाई हम भी तो महँगे ही खरीद के लेकर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है और मैथ का बुक चलिए हम कुछ कर देंगे लेकिन इतना एक है वह जो इंग्लिश की है वह आठ सौ की है हाँ हाँ सब मिलेगा सब मिलेगा हमारे यहाँ बहुत बड़ी दुकान है उसका बुक है सब चीज़ कोई ऐसा गा ग्राहक नहीं है कि जो लौ लौट के जाए सब चीज़ मिलता है पटल मिलेगा हाँ ड्रॉइंग बॉक्स मिले सब चीज़ मिलेगा आपको आप हाँ सब कोई ऐसी हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लेने के लिए

हाँ नहीं कम बेसी कितना करेंगे आप आइएगा तो चलिए ठीक है हम और बुक हैं थोड़ी सी डिस्काउंट कर देंगे और बुक है पूरा पैसा चाहिए हमको एक बुक जो पाँच सौ की है तो हम दे देंगे आपको चार सौ में साढ़े चार सौ में और क्या करेंगे हाँ पेन है सब

हाँ तो हिंदी की है मैथ की है विज्ञान की है और समाजिक विज्ञान है सब है सोशल साइंस है सब ठीक है हम भी गरीब हैं हम भी कहीं से ला रहे है ना हम हमें हमारा हमें भी पैसा लगा है हम भी कहीं से ला रहे हैं तो हम कितना आपको डिस्काउंट हम करेंगे